जोंनि जोंनि न'खरफोराव जिब जुनादफोरखौ फिसिनानै जोङो फेदेरनानै जों फाननो हायो बाजारफोराव जेरै बिजिनेस बेफोर खालामनो हायो जेरेखम दाउखौ जोङो फिसानिफ्रायनो आदार होयै होयै अमाफोरखौ फिसानिफ्रायनो फिसिनानै आदार होयै होयै बिदिनो फेदेरो फोलावनानै जोङो बिजिनेस खालामनो हायो बिजिनेस माने फाननो हायो फाननानै जों फैसा आरजिनो हायो बेबायदिनो जोङो मोसौफोरखौ न'आव लानानै मोसौ गायफोरखौ न'आव लानानै जोङो गायखेर फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो लोगोसे हालुवा मोसौफोरखौ जों फेदेरनानै फाननो हायो रां आरजिनो हायो अनेख रोखोमनि फैसा जिब जुनाद फाननानै फैसा मोननो हायो आरोखि फैसाया फैसा मोननो हायो आरो जोङो अनेख बुसथु जों फिसिनो हाबावो न'आव जेरै हांसो फारौ बेफोरावबो जोंहा एसे एनै फैसा फैयो प्रफिट फैयो आरो बेबायदि फिसियोब्ला नोंहा न'खराव अनेख सेभ जायो मानो होनोबा थायसे थायनै फैसायानो जोबोद हेल्प होयो मानसिनि जिउआव जे बसथुखौ नोङो ओरैनो मोना जिब जुनाद फिसियोब्ला नोंनि मालाबाफोरनि थेखा बेथेखायाव फानब्रनानै नोङो मोननो हायो फैसा मोनो थेखा बेथेखानि थाखाय बे बुसथुखौ जिब जुनादफोरखौ जों फिसिनांगौ जोङो फाननानै फैसा मोनो आरो बेजों खामानियाव जों बे फैसाजों खामानि बाहायनो हायो जोङो जिब जुनाद फाननानै नफ्राव लेखा फरायनाय सोरबा गथ'फोर दङब्ला लेखा फोरोंनो हायो जिब जुनाद फिसिनानैबो बेबायदि आरोखि जोङो लेखाल' माने लेखा फरायनानै साख्रि लानांगौल' नङा साख्रि लानो थाखाय ल' लेखाखौ फराया जिब जुनाद फिसिनो जिब जुनादखौ बोरै फिसिनांगौ दा बे आदबफोरखौ लेखा फरायनानै गियान मोनोब्ला साबसिन जायो बे आरोखि जोंनि जायखिया जोंनि न'खराव न'फोराव जिब जुनाद फिसिनाया जोबोद गोनांथार जों जिब जुनादजों अनेख खामानिबो आवगायनो हायो जेरै मोसौ मैसोजों जोङो हालेवनानै जोङो अनेख थाखा फैसा आरजिनायाव हेल्प होयो एउनानै जोंखौ जाहोयो लोंहोयो लोगोसे जिब जुनादफोरा थानांगौ बेखिनिआ आरोखि